हांव स्वताक खूब नशीबवान समजता कार्ण आमचे घरान तीन पिळग्यो एकठ्याय रावतात आमी स्वता आमचे माय मावा वांगडा रावतात म्हळ्यार ती जाणटी पिळगी आमी मदली आनी आमच्या सकलच्याम आमची भुरगी आहा ती तरणी पिळगी सो तिगायंचे एकमेकां कडेन तशे पटप खूब्ब उशीर जायना विचारा भितर मतभेद हें येतातूच कारण प्रत्येक जनरेशना भीतर गॅप हें आसतात पण ह्येयी करताना दोन जगां आमकां साभांळची पडटा एक जांटे जाणट्यांक आनी दुसरे म्हणजे धाकटे पिळ धाकटी जी आयची तरनाटी पिळगी आसा जेन्ना आमी जाणट्यांक आमच्या तरण्या पिळगे मुखार जेन्ना वालोर दिता जावं तांच्या उतराक आमी मान दितात तांच्या तांकां बरो मान सन्मान दिता तेन्ना न कळत आयचे भुरगे आमच्या घरांतले धाकटे जे भुरगे आसता ते ताजेर संस्कार जाता की आपणेय जांट्यांग मान दिवपाक जाय काय फावट टी वी पळोव पळयतना जाणट्यांक एक पळोवपाचे आसता आनी भुरग्यां एक पळोवपाचे आसता अशे वेळाचेर भुरग्यांच्या मनाक मातशें खंय तरी आमकां ताका समजावग सांगचे पडटा की ना बाबा ते जाणट्यांक पयली पळोवपाक दी कारण तांकां आनी आनी ती भायर सरनात अशें करून तांकां समजावचे पडटा आनी तेन्ना दोनूय हें जग सांबाळताना मदलो जो कोण आहा ताजेर खूब तारांबळ उडटा पूण अश्या वेळाचेर ह्या दोगूय पिळग्यां सांबाळप आनी मुखार वचप ही आयची काळाची गरज आसा